شب بخیر رضوانہ اُمید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں آنے والے نئی ملازمتوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا ہمارے پاس کل سے دس لوگ شروع ہو رہے ہیں اور مجھے آج اِن کے لیے نئے کمپیوٹرس کا بندوبست کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اِن کے پاس وہ سب کچھ موجود رہے جس کی اُنہیں زمین پر دوڑنے کے لیے درکار ہے بہت اچھا لگتا ہے رضوانہ میں آپ کو ہر نئے مُلازم کے لیے کمپیوٹر کی تفصیلات اور سافٹ ویئر کی ضروریات کے ساتھ ایک ای میل بھیجوں گا اِس کے علاوہ اگر آپ مجھے اِن کے بیٹھنے کے اِنتظامات سے آگاہ کر سکتے ہیں تو اِس سے ہمیں اُن کے ورک پیشن اور مؤثر طریقہ سے ترتیب دینے میں مدد ملے گی یہ بہتر ہوگا کہ وہ کل آنے سے پہلے سب کچھ ترتیب دے لیں تاکہ وہ سیدھے کام پر جا سکیں اگر ہم آج دوپہر کے بعد سیٹ اپ کا عمل شروع کر سکتے ہیں تو اِس سے ہمیں کافی وقت ملنا چاہیے شُکریہ رضوانہ اِس بات کے یقینی بنانے میں میں آپ کی مدد انمول ہے ہماری نئی ٹیم کے اراکین کو بغیر کسی رُکاوٹ آن بورڈنگ کا تجربہ حاصل ہو اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں یا مزید معلومات کی ضرورت ہے تو بِلا جھجھک رابطہ کریں